मुंहिंजे घर में हिकड़ी मीठी निम जो वणु हुओ मां उन खे ॿ टे ॾींहनि खां पाणी न ॾिनो हुओ त ॾाढो सुको थी वियो जीअं मां हुन खे पाणी ॾिनो त उन वणु पाणीअ खे सोके करे पाण ऐं ॾाढो खिलण लॻो हुन जी पतियूं जेके मुरझाई वियूं हुयूं उए पाण में ॾाढो खिलण लॻी वियूं हुयूं ऐं लहराईंदी हुयूं उहे पती वण ॾाढो प्यारो थी वियो मूंखे ॾाढो वण वणंदो हुओ ऐं मूंखे भाईंदो हुओ जंहिंमहिल मां काई भाॼी ठाहियां त मां हुन में झटि मीठी निम पटे ऐं उन भाॼीअ में विझा पोहा ठाहिया ढोकला ठाहिया मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि त मां उन में ॾाढी विझंदी हुअमि मीठी निम सां मूंखे ॾाढो प्यारु आहे